युटुबाचेर सर्च माल्ल्यार जायतीं फामाद नाचपी येतात तीं जायतीं आसात आनी टीवी शो जशे जशे की नच बलिये डान्स इंडिया डान्स एबीसीडी हें मुवी तितूंत चोडशें ट्रॅडिशनल दाखयलां बट आतांच्या हितून चडशें ट्रॅडिशनल ना जशें वयता थिंगां बॅली डान्स हि हिपॉप तशें बॅली स्टायल अशें जायती नाचां बा दिसता बट ट्रॅडिशनल चडशें दिसना